हैलो ठीक ठाक जी तुस सनाओ होर सेह्त ठीक ऐ

अं

अंजी अंजी

अंजी बिल्कुल सर कल्ल आई जाह्गे

सब किश घरा दी गल्ल ऐ कोई गल्ल निं आं जी सर में पक्का पुज्जी जाह्गा ठीक ऐ जी